भैया भैया आपकी दुकान की मिठाई के पास खड़े थे भिया दुकान की मिठाई है आपकी ना कि भिया हमको मिठाई चाही रहा था गल बेसन का लड्डू और वह जामुन चाही रहा था भैया पन्द्रह वन्द्रह किलो पन्द्रह सोलह किलो चाह रहा था भैया बड्डे है हमारे भतीजे का

आज ही है भैया शाम को मिल सकता है अच्छा भैया तो मतलब बन जाएगा ना भैया ऐसा नहीं कि भैया अब हम आर्डर दे दिए हैं तो ऐसा नहीं हो भैया कि आर्डर दे दिए हैं फिर मेहमान वेहमान आएँगे ना भैया इसलिए हमको जामुन और दाल बेसन का लड्डू चाही रहा था अच्छा भैया तो में भैया आप शाम तक भैया आप दे सकते हैं छः बजे तक मत कहिए भैया थोड़ा और पहले कर दीजिए हाँ भैया इसलिए कि देखिए थोड़ा मेहमान वेहमान आएँगे ना भैया क्या है ना कि मेहमान वेहमान आएँगे तो उनके लिए थोड़ा इंतजाम भी करना है ना भैया इसीलिए हम सोच रहे थे थोड़ा पहले आप कर दीजिए हाँ भैया बहुत अब क्या बताए भैया थोड़ा लेट हो गया अब बना दीजिए भैया क्या करा जाए लेट तो हो ही गया थोड़ा क्या रेट क्या मतलब कैसे भैया मिठाई क्या जामुन कैसे किलो भैया आपके यहाँ अच्छा भैया और दाल लड्डू कैसे किलो हैं अच्छा तो भैया हमको पन्द्रह किलो वह वह चेय रहा था जामुन और पन्द्रह किलो वह चाह रहा था सब कुछ मतलब उसमें डिस्काउंट इसीलिए भैया पूछ लिया के भैया मतलब अब बानाम इतना ले रहे हैं तो भैया कुछ थोड़ा सा तो कम होना चाहिए ना भैया अब आप हाँ भैया अब मेरा फ्रेंड लाया था एक खो वही बोलै है कि वहाँ अंकल के पास से लाइएगा अच्छी मिठाई है तो इसीलिए हम सोचें कि लाइए आपको पूछते हैं क्या दे देंगे कब तक हाँ हाँ भैया इसलिए तो हम आपको फोन करके पूछे हैं हमारा फ्रेंड बताया कि अच्छी हैं वहाँ पर मिठाई देखते हैं अगर दे देते हैं तो ठीक हैं शाम तक ठीक है ठीक